असांजे जूनागढ़ में तरह तरह जा मेंदियुनि जा क्लास थींदा आहिनि हिन क्लास में सभु हिसो वठंदा आहिनि हिन में नंढे ॿार खां वठी वॾी उमिरि जी मायूं बि हूंदियूं आहिनि मेंदीअ जे क्लास में तरह तरह जूं मेंदियूं सेखारींदा आहिनि मेंदी लॻाइण वारी जहिड़ी मेंदी हूंदी आहे अहिड़ा पैसा वठंदियूं आहिनि त कुंवारनि जी मेंदी कुंवारि जी मेंदी लॻाइणी हुजे त उहे हुनजा वधीक पैसा वठंदियूं आहिनि ऐं कुंवारि जे भेनरुनि खे ऐं भाभियुनि खे मासियुनि खे मामियुनि खे मेंदी लॻाइणी हुजे त उहे अहिड़ा पैसा वठंदियूं आहिनि मूंखे मेंदीअ जो ॾाढो शौक़ु आहे मूंखे मेंदी सिखणी हूंदी त मां मेंदी वारीअ खां सलाह वठी ऐं वठी वठंदमि ऐं जूनागढ़ में मेंदी वारी इलाही छोकिरियूं मशहूर आहिनि तॾहिं मां उन्हनि जी सलाह वठी करे मेंदआ जो क्लास कंदमि ऐं पुछंदीमानि की उहे मेंदी लॻाइण जा घणा पैसा वठंदियूं आहिनि पोइ मां इन्हनि खां ई मेंदी सिखण जो चालूं कंदमि